टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छी भी है और एक तरह से हमारे लिए बहुत बुरी भी है अब बात ये आती है कि हम उसका उपयोग सही कर रहे हैं या गलत वो अपने हाथों में है जैसे कि हम ले लें अपना मोबाइल कंप्यूटर है ना तो मोबाइल आज की जो जनरेसन है आज की जो पीढ़ी है वो दिन भर मोबाइल को चलाती रहती है दिन भर मोबाइल में लगी रहती है जिसकी वजह से उन की आँखें खराब हो रही हैं हेल्थ खराब हो रही है वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि मोबाइल के अच्छे उपयोग भी हो सकते हैं जैसे मोबाइल से आप काफी स रिसर्चेज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए भी हो सकता है जैसे काफी कामों में ऑनलाइन पैसा के लिए भी मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं हम लेकिन आज की जो जनरेसन है वो मोबाइल का उपयोग सही की बजाय गलत उपयोग कर रही है जैसे दिनभर मोबाइल चलाना मोबाइल में गेम खेलना मोबाइल में गाने सुनना मोबाइल में पिक्चर्स मूवीज़ दिन भर देखना जिस की वजह से उनकी आँखे कमजोर पड़ रही हैं आँखों पर चश्मे लग रहे हैं दिन भर गाने सुनना इयरबड्स और जो की इयरबड्स वगैरह लगाना जिनसे कानों के इयरड्रम्स पर असर पड़ रहा है जिसकी वजह से उनके कान भी कमजोर हो रहे हैं और वर्चुअल रेले रिएलिटी वर्चुअल रिले रिएलिटी भी बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हमको आगे आने वाले फ्यूचर को भविष्य को दर्शाती है कि आगे किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारे ऊपर है कि हमको टेक्नोलॉजी को अच्छे से उपयोग करना है या बुरे से तो हम सबको यही प्रेरित करना है लोगों को कि टेक्नोलॉजी का सही और अच्छा उपयोग करें ना कि उसका गलत उपयोग करें